मां तव्हांजी ऐप जेकी आहे मीशो उन खां ब्रांड जी पहिरियों दफ़ो चादर घुराई हुई त उहा पहिरियों वारो ब्रैंड सुठी निकिती ॿीहर जेको घुरायो उहा सुठी कोन निकिती उहा ब्रैंड मूंखे कोन वणियो ऐं बिल्कुलु बि सही कोन लॻो त मां इहो तव्हांजो प्रॉडक्ट जेको आहे उहो वापसि थी करणु चाहियां मूंखे मज़ो कोन आयो आहे त तव्हां हिन खे कृपा करे वा वापसि वठण जो मतिलबु हू कयो